हैलो भैया में पैह्लें लाई दी ही थुआढ़े घर कुद्धरा दा बोल्ला नै तुस हीरानगर कुद्धर हीरानगर भैया में चार पंज जगह लाई आया हा अच्छा अच्छा बल्लु हुंदे घरा बोल्ला नै अच्छा अच्छा भैया होर सनाओ केह् हाल चाल ऐ भैया में जैगुआर दी टूटी लाई ही कंपनी दी ही इंया कियां भज्जी गेई ना ना भैया लेइयै तुस आये हे में ते छड़ी लाई ही थुआढ़ी टूटी लीक करा दी जां पाईप लीक करा दी अच्छा अच्छा टंकी खाल्ली होई होर पानी आई ते जंदा ना टंकी च फिर ध्याड़ी कियां निकलनी थुआढ़ी फिर में अज्ज आवां जां कल्ल चलो ठीक ऐ में दिक्खना आना कोई निं कोई निं आना में प्लम्बर समान कड्ढेआं